हेल' औ आब' ए नै दङ ओरैनो जेबो खालामाखै ओं नै दानिबावैसो जाखांनानै जिरायगासिनो ओंख्रियानो माबासोमोन खबि आलुसोमोन जेबो गैया दिनै मा खालामदों आब'आलाय औ मा दे ए आं मिन्थिनायावथ' आं बांद्राय बेफोरनि फारसे बांद्राय मिन्थिया ओमफ्राय मानसिफोरखौलाय बुंनाय खोनायो आरो ना माबा जोंनि बे उदालगुरि एरियायावथ' बर्नगाव हस्पिटाल इयाव लाङो आरो बांसिनानो मानसिफ्रा मोजां होननानै बुङो ओं बेखौनो मोजां बुङो माथो मानसिफ्रा बर्नगाव हस्पिटालावनो थाङो माथो मोजां बेयावनो मोजां जानानै फैयो मानसिफ्रा अ औ बे ओं दङ दा प्राइभेटहै बेहा प्राइभेट मोजां इयावबो मोजां मोजाङानो बेहायबो थाङो बुहुद मानसियानो थाङो बेयावबो मोजाङानो बेहा सरखारि जाबाय सिभिल जाहैबाय बेहा जगारा दङाहाय दङनो ओमफ्राय प्राइभेट जुदि नायजानो गोसोब्ला मोजाङै नायजानोब्ला प्राइभेटफोराव नायजाब्ला खाख्लारिया बर'बो जाहैबाय नालाय जोंहाथ' बर'जों बर' एसे सुबिदा मोनोना जेनेबा रायज्लायनाय मानाय जों गामियाव थाग्रा मानसिया आरो टाउनफोराव गोजान गोजानाव थांब्ला एसे असुबिदाबो जालायलाङो बारा रायज्लायनाय मानाय स्मार्ट गैयाना ओंखायनो इसे लकेलफोराव गावबा गाव बर'जों बर' बा एसे मोजांसिन मोनलायलाङो आरो गोसोफोरखौबो जेनेबा थाफाहैग्रा अबे मोनसेया बे खाख्लारिनियाव अ बिनियावबो लाखियो होननाय खोनायो माथो औ औ दङ मोजां नायोनोहाय बेबो औ औ ओं एसे खबर खालामग्रोआब्ला आरो मालानि समाव मा जायो जेबो माबा गैयाना औ औ ओं ओं जेबो नङा मोजाङानो बुङो बेनावबो खाख्लारिनावबो बर'जों बर' आरो रायज्लायनाय मानाय सुबिदा जायो सोंनाय मानाय जायगानिबो नालाय एसे जेनेबा जायगाथार नङाब्लाबो जोंनि एरियानि जाहैबाय ना बांद्राय असुबिदा मोना आरो मोजाङानो बेहायबो हामो माथो बेयावनो मालाय मोजांनो देनांहाय औ दे देनांहाय समफ्रा जाब्ला मोजाङै मोजां हामथोंसै बेयावनो आरो एसे गोजाननिफ्रायनो इदिनो खबर लालायब्ला मिन्थियोना आरो नङाब्ला हाखु दाखु माब्लाबा मा समाव मा जाब्रबो बहा लांगोन बहा मागोन ओं बहा लांगोन बहा मागोन जाबावो इदिनो जाना होब्लाथाय बेखायनो एसे गोजाननिफ्रायनो खबर लालायनांगौ सोरनावबाफोर बिदिनो खबर लालायब्लासो मिन्थियोना बहा मा दङ माबायदि अबाव मोजां दं अबाव मोजां गैया एसे खबर लालायनानै सोंलायनानै माबाब्लासो मिथियो ओमफ्राय दासान्दिलाय मोजाङानो दा ओरैनोथ' जेबो इदि प्रब्लेम गैया

ए

औ ओं ओं औ औ दे आब' दे ओं दे